नखरनि मानसिफोरजोंथ' आं जेरावबो पिकनिक थांफेराखै आरो नाथाय लोगोफोरजों थांखांबाय आं लोफोराबो स्कुल टाइमआव थांफेराखै नाथाय कलेज लाइफाव कलेज फरायनाय समाव थांखांबाय थांनाय जायग्राफ्राथ' बिदिनो आं धिरबिल्लाउ थांखांबाय दे दिब्लायाव थांखांबाय आमफ्राय सरलपारा थांखांबाय आमफ्राय गौरां पार्कावबो थांखांबाय आरो बेनिफ्राय बांसिन साबसिनखौथ' आं सरलपारायाव थांनायखौ मानो होनबाय सरलपारायाव बिदिनो दै बोहैनाय दं आरो ना दैसा जाय दैया हा भुटन हाजोनिफ्राय बोहैबोयो आरो बेनि दैया थान्दा गुसु माने बिरात मोजां मोनो आरो ना बेहाय जेनेबा दैयाव गेलेहैनो दुगैहैनो बिरात मोजां आरो ना बयबो थाङो आरो ना बावहाय आं जायखिया आं सरलपाराखौनो साबसिन मोनदों आरो आं थांग्रा जायगाफोरनिफ्राय बावहाय बिदिनो जिरायनानैबाबो थानो हायो जिरायनानै थानानै नोङो दैनि आवाज साउन्डफोरखौ खोनानै बिराद मोजां सुकुन मोनो आरो ना पिसफुल मोनो जायगाखौ आमफ्राय बिदिनो नों बाहाय जिरायनो सान हाबनायफोरखौ नायनानै बिरात मोजां सिनारि बिदि नुयो आरो ना बयबो थाङो आरो गोलोमबोथोराव दा बायबो थांफिनबावयोसो बांसिनानो जेनेबा गारि पार्किं खालामनो जायगा मोनलायलाया माने जायगायानो मोजांथार आरो ना जेनेबा दैनि हाजोनिफ्राय दै फैनाय थान्दा जाजोबखायो बेहाय आं खेबसे लोगोफोरजों थांखांबाय आरो बिदिनो पिकनिक बेरायहैनो ज' लोगोफोरजों फेमिलिफोरजोंबो थांनो हायो जायगायाबो मोजां आरो ना बिदिनो बेवहाय आङो दैजों गेलेहैदों दैयाव गेलेना बिरात मोजां मोन्दों आरो दैया बिरात थान्दा माने बयबो मोनसिफ्रानो थाङो बिदिनो पिकनिक जाहैयो बयबो निउयारबा थाङो बयबो बिसनो बिदिनो आमफ्राय बयबो बिदिनो बयबो फेमिलिजों थाङो सोरबा सोरबा लोगोफोरजों बिदिनो सोरबा गाबागाव मोजां मोन्नायफोरजों थाङो आरो जों जायखिया आङो लोगोफोरजों थांदों आरो थांनानै मोजाङानो मोनदों इन्जय खालामनानै फैदों आरो बिदिनो बयबो बिदिनो इन्जय खालामनानै फैखायो मोसाबोखायो बयबो जोंबो बिदिनो बिरात इन्जय खालामनानै फैदों आरो ना आं बेखायनो आं मानो मोजां मोनो होनबा सरलपाराखौ आं बेनि दैनि थाखाय मोजां मोनो दैया बिरात थान्दा आरो ना एकदम बिरात पिसफुलखा जायगायानो बाय बिदिनो आमफ्राय बेनिफ्राय जेनबा जों फैनायाथ' फुङाव थांनानै बेलासिआव फैदों आरो ना आमफ्राय बेहाय थांनानै जेनेबा बेलासियाव सान हाबनायखौबो नायबोदों आरो ना बे जायगानिफ्राय मोजां नुदों आरो सान हाबनायफोरखौबो गसंनानै थानानै नायदोंमोन आरो आं बेराद मोजां नुदों आरो